हेलौ माबे

माबे हेलौ माबे ओ नागेरनांगोनसो जोंनि लखेलाव बारा ओंखारा बिदिया माबायाव थिनआलियाव नायनायग्रोनांगोन ओमफ्राय मोनाबाथ' थाउनावसो लायनांगोन क'क्राझाराव मा खालामनांगौ बेखौलाय आसार आसारावथ' अनेखथा बस्तु नांगौ हायोबा गाजर नांगौ मस्ला नांगौ आरो बिदिनो हाथायनि माबा माबि रं नांबावगौ जिरा जिरि बिसोरखौबो बायजोबनांगोन नागिरबा मोनो ओ मोनो मोनो दङ बियो जोंनि लखेलावलाय गासिबो दंजोबखायोना औ खामरेंगा फिथाय माबा फिथाय दंजोबो बेसेबां नांगौ बानलुखो सेरसे नांगोनना बेसेबां ए गोबां नांथारगौ ओमफ्राय बे बानलु आसारखौ जानो हायोफा एफा गिदिर गिदिर बानलुखौ

औ मिसल खालामनांगौ ना मिसल खालामनानैसो जायो मोनगोन नागिरोबा मोनजोबो नागिरगोन दे दे अ अ मोनो नागिरनानै बुथुमनांगोन दे मोनगोन दे माब्ला नांगोन माब्ला नांगोन ए दे औ औ मोनो दङ एक केजि नांगौ ना दुइ केजि नांगौ

औ औ दे दोननोसै दोननोसै